جیسا کہ یہ بات سچ کہا گیا ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی جڑوں سے جڑنا چاہتا ہے انسان اپنے اپنے دادا اپنی دادی خاندان ان سب لوگوں سے جڑنا پسند کرتا ہے اور مجھے اپنے خاندان والے اپنے دادا دادی کے ساتھ میں نے جو بھی وقت گزارا تو وہ مجھے آج بھی یاد ہے اور مجھے بہت زیادہ پسند تھا وہ وقت جب میں اپنے اپنے سے جڑے لوگوں کے ساتھ میں نے جو وقت گزارا اور ہاں مجھے یہ یاد ہےایک بہت خوبصورت یاد جو بچپن میں جو میں آج بھی اس کو یاد کرنا پسند کرتی ہوں تو وہ خوبصورت یاد یہ ہے کہ میں اپنے اپنے ابا کے ساتھ اپنے دادا دادی اور اپنی امی کے ساتھ ایک میں اپنے گاؤں میں گھومنے گئی تھی تو وہاں وہاں جا کے مجھے بہت اچھا لگا وہاں کی فضاؤں میں وہاں کے لوگ وہاں کی مٹی وہاں کا ہر ایک چیز مجھے بہت اچھا لگا اور وہاں بہت سکون مجھے ملا تو وہ وہاں بتایا گیا ہر ایک پل مجھے یاد ہے اور اپنے اپنے پاپا اور اپنے دادا کے ساتھ میں نے اس وقت جو بھی وقت گزارا وہ سب آج میرے لیے ایک قیمتی یادیں یادوں کے طور پر مجھے میرے ذہن میں وہ چیز محفوظ ہے تو ہاں یہ چیز میرے بچپن کی سب سے خوبصورت یاد ہے جب میں اپنے پاپا اور اپنے دادا دادی اور اپنے امی کے ساتھ گاؤں گئی تھی گھومنے شکریہ